हेल' सोर बुंदों सोर बुदों दे आथसा ओमफ्राय माबा खबर माबा खबर मानि बाहाया ना बाहाया मानोना आसामाथ' जाहैबाय एसामिस नङा होनबा सरकारि भाषा आरो नैथिआव जाहैबाय जोंनि बर' रावआबो सरकारि भाषा मानो थाखाय बाहाया बिनि रिजनखौ जों नागिरनांसिगोन नङा होनबा मानोना जोंनि जायगायाव दा बांसिनैनो माखौ गोसो होयो इंराज नङा होमबा नङा होमबा बिनि थाखायनोथ' जोंनि ओनसोलाव गाव गावनि राव एसामिस बा बर' एसामिसआबो स्टेट एसामिस स्टेट लेंगुवेज बर'आ जाहैबाय एससियेल लेंगुवेज नङा होम्बा बिनोथ' जाहोन जादों दा जोंनियाव इंग्लिसआनो साग्लोबफैजोबाय नङा होम्बा दा बिफोरनि थाखायनो जोंनि ओनसोलाव बर' एबा एसामिस राव बाहायनाया खम जालांगासिनो दं नङा होम्बा आरो जोंनि मानसिफ्रा गथ' गथायखौ दा बांसिनै इंराजि मेडियामआवसो हगारसै नङा होम्बा दानाव जोंनि मानसिफ्रा गाव गावनि भाषा स्टेट भाषा रायलायनायखौ खम नुनो मोनसै नङा होम्बा नंना नङा हमनानै लादो जे रायलायनाय खम जाबा गासिबो सोनाबआरि राव बाहायबा नङा होम्बा जाहोना बे नङा होम्बा जाहोनानो बेनो जाहैबाय गासिबो जोंनि गरिब गुन्द्राबाबो इंग्लिस मेडियाम फोरोंबा गाव गावनि राव हारिमुखौ बावलांनो नाजागासिनो दं बेबो मोनसे प्रब्लेम नङा होम्बा नंगौ ना नङा दा गाव गावनिखौनो दा फरायनो बा अ आखौनो होननोसो लाजिनाय नुनो मोनसै नंना नङा जाहोनाव रावआनो जोंनि बर' दे जोंनि बर'आथ' गोसो जानांगौ खोथा गैला अलरेदि सिगाङाव बा जोंनि रावआ जाहैबाय ओइट सिदुलआव हाबखाबाय अटमेटिकलि जोंनि रावआ बर' रावआ सरकारि राव जाखाबाय नङा होम्बा नंना नङा आसामनि मा लेंगुवेज बे एससियेट लेंगुवेज आसामनि नैथि सरकारि राव जाय बिदि जोंनि रावआ गोजौआव दंखायो नाथाय जोंनि मानसिफ्रासो मा सानदों बेखौसो जों बुंस'नो हाया बे मोनसे राहा लानांसिगोन रायलाया फोरोंनोबो बाबाय नङा होम्बा खिन्थु जोंनि बर'आ खम नङा जोंनि बर'आ जाहैबाय आसामनि नैथि सरकारि राव बिसाइबा जोंनि बर' रावआथ' अलरेदि गोसारखानाय जों गोसो जानांगोन बिसोरसो जानांगोन बर' रावखौथ' सरकारि रावखा जोंनि बर' रावआ हो अलरेदि बर' राव बाहाय बाहायाखैसो लिरनायाथ' लिरनांगौ बाहाया बिखौ जाहैबाय जोंनि माखासे जाथिय' संगनथनफोर नङा होम्बा बेफोरो जों सरकारनि सायाव नारसिननांगोन नङा होमबा नारसिनो जिथु जोंनि रावआ सरकारि रावखा मानो बाहाया मानो बाहाया बिखौ जों सोंथि खालामनांगोन सोंथि खालामनांगोन अफिसआव अफिसारफोरजों सोंथि खालामनांगोन नङा होमबा बर्डआव मानो लिरा बर' रावखौ जोंनि रावआथ' ओइथ सिदुलआव हाबबाय नङा होम्बा मानो साइन बर्डफ्राव लिरा मानो राइटिं पेडआव लिरा जों बेफोरखौ जोंसो सोदां नांगोन